हॅलो आ सांग आ आ सांग तूं घे आ सांग आं आयदनकार आयदनाक घेवन येल्या आ आ बरें हांव सद्द्या ते घरा हांव सद्याताय घरा कडे ना गे तु केन्ना येता हांव मातशें भायर सरलेलें गे तूं ये पावली तूं आं आं सगळीं हाडली तोप बी हाडलें मगे व्हडलें व्हडलें ना हांव सद्द्या भायर सल्ला गे चेडो आसतलो पूण म्हाजे चेड्याक कळचना ते घेवपाक आनी हे हाडल्या काशे व्हडले हाडल्या आनी तोप हय गे हांव मातशे भायर सरलेले म्हाजे उगडाक म्हाका म्हाजे लक्षान उरोंक ना गे तूं आयज येतली म्हणून तूं एक काम कर हे डोबे बी हाडल्या तूं मगे म्हाजे वाट आ वाटी हाडल्या वाट्यो हाडल्या धबे हाडूं आ तेंत तर म्हाका मेन हें धोबे धाकटे मिडियमचे व्हडले आजायत गे पूण म्हाका धाकटे जाय आसलेले ते म्हाका कोणाक रिटन गिफ्ट दिवचें जाय आसलेलें परादी हाडल्या व्हडल्यो परादी हांव येता म्हणल्यार म्हाका टायम लागतलो तूं मात्शी रावतली कितको आगे बाय पांचशी रुपया पांचशी रुपया म्हाजे धा वाटे येतले मगे आरे देवा पूण आतां सद्द्या वाट्यो हाडल्या इश्टील्यो गे आनी चमचे धाकटे मागीर म्हाका कितें जाय तें तूं हाडूंकूच ना मगे आनी येव हय हय परात बी जाय ते घेतात घे आ पण ये स तुका हांयेन लिस्ट दिल्लेलें मगे बरोवन ये अमकें अमकें हाड म्हणून किद्या म्हाका एकदांच घेवंक जाय आसलें तें सगलें तूं आतां हें काडला इत हाडूंक ना आतां हांव किदें म्हुणून करूं आगे सद्द्या हांव लागीं ना आतां म्हाका थंयसून येता म्हणा सर तुजें पांचशें रुपया परवडलें म्हाका हे म्हाका हे हजार हजार जाय आतां घरा कडेन पावता म्हणा सर कोणाची टॅक्सी करून येवनाका म्हाका राव हांव तरी तरी सुद्दां म्हाजे म्हाजे चेड्याक सांग सांगून पळयता हांव राव मातशें राव आ आ चल बरें चल बरें